میرے نزدیک مسلم جو ریلیجئیز ہے وہ زیادہ تر پایا جاتا ہے یہاں پہ مسلم لوگ پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ مسجد ہے جس میں ہم جا کے پرے کر سکتے ہیں پرے کرتے ہیں وہاں پہ اور مسلم لوگ مسجد میں اکٹھا ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے قرآن پڑھنا اعلان کرنا اعلان لگانا ایسی چیزیں کرتے ہیں اسی طرح سے مجھے نماز پڑھنا پسند ہے کیونکہ رلیجئیز جو ہمارا رلیجن ہے وہ مسلم ہے اور مسلم کلچر میں نماز پڑھنا بہت اہم ہے نماز چھوڑنی نہیں چاہیے کیونکہ مسجدوں میں سبھی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں وہ جو مسجد ہے وہ مسلم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس میں کوئی بھی جا سکتا ہے کسی کو منع نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی منع نہیں کیا گیا ہے وہاں پہ کوئی بھی جا سکتا ہے وہ ہندو ہو مسلم ہو چاہے کوئی بھی دھرم کا انسان ہو